हमें जो जिओ कंपनी का सिम होता है वह बहुत उचित मात्रा में नेट को प्रदान करता है और फाइव जी अगर से फाइव जी हमारे पास नेटवर्क है फाइव जी मोबाइल है तो फाइव जी में अनलिमिटेड नेट मिलता है हम चाहे जितना भी नेट का प्रयोग करें उससे कोई मतलब नहीं होता है जो जिओ का सिम होता है वह बहुत ही अच्छी तरह से नेटवर्क और अपनी सेवाएँ प्रदान करता है जिओ के सिम बहुत हमारे एरिया में जिओ का एक टावर है जो कि हमें बहुत उचित मात्रा में नेटवर्क और डाटा देता है